گڈ مارننگ سر آپ اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے یہی چاہیے تھے جو آپ کے یہاں چیزیں ملتی ہے کاپی وغیرہ اور قلم وغیرہ آپ کے پاس یہ چیزیں مل سکتی ہیں اچھا جیسے کاپی وغیرہ ہے کیا اس میں کچھ چھوٹ ہوتی ہے آپ کے یہاں اچھا تو بتائیے کس طرح کی یہ مجھے ایک تو چاہیے ایک رف کاپی آتی ہے وہ بھی چاہیے اور دوسری جو اَچّھا ورک ہوتا ہے وہ کاپی چاہیے اور اسی طریقے سے پین پین ٹیپ اچھا اور اسی طریقے سے ایرزر کٹر بھی مل جائے گا ربڑ وغیرہ یہ سب چیزیں اچھا پہلے تو مجھے رف کاپی چاہیے مثال کے طور پہ مان لو بیس کاپی لینی ہے مجھے

نہیں آپ ہی بتا رہے تھے نا ابھی جو رف کاپی ہمارے یہاں پندرہ روپے کی ہے تو اس میں چھوٹ کیا رہے گی اَچَّھا اچھا اور اگر یہ اچھے ورق میں جو کاپی آتی ہے لینی ہمیں سو لینی ہے ٹھیک ہے سر بہتر رہے گا آپ آرڈر لکھ لیجیے جو میں بول رہا ہوں سو کاپی چاہیے مجھے اچھے ورق میں

ہاں تو اور ربڑ وغیرہ لکھ لیجیے پینسل وغیرہ دو درجن دو دو درجن ہاں کر دیجیے ٹھیک ہے سر تھینک یو بس